हां जी हां जी हां सोना जी बोल्लै दे न हां जी सोना जी तुं'दे कशा में पुच्छना चाहन्नी आं कि साढ़े जम्मू च इयां कोई घुम्मने फिरने आह्ली कोई जगह जिद्दर अस हां जी हां जी अच्छा अच्छा हां जी हां जी हां जी हां जी अच्छा मांडा जू आह्ली हां जी हां जी होर बी इक जू बी ऐ इद्धर कोई अच्छा अच्छा ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ धन्यवाद